चिरां जिल्लायाव गोनांथियारि जायगा संरैखा खालामनाय एबा आबहावानि थाखाय थागिदा लानायफोरखौ जों नुनो मोनो दाखालैहायसो जानानै थांनाय सेबेन्टिन सेप्टेम्बर खालि अम्रिट जोंहा आसाम सोरखारनिनो मोनसे बिथांखि अम्रिट ब्रिकश्या आनदलन बेनि थ्रुयै जों सासेयाव बिफां फांसे एबा फांनै गायनानै जों आपलद होदों फट' जिय' टेग फट' खेबनानै जों फट' आपलद होनाय जादों आरो बे बिफांफोरखौ जों साफ्रोमबो सुबुङानो मोजाङै मोजां जोथोन लानानै गावबा गावनिनो होननानै जेन जों बिफां लाइफांफोर मिथिंगाफोरा गासिबो सुबुं माहारिनिनो गोनांथि जानाय मोनसे मिथिंगायरि बाहागो साननानै जों गाबागावनि गायनाय बिफां लाइफांफोरखौ जोथोनै लायो आरो जिब जुनारफोर जानायनिफ्राय एसे संरैखा खालामो जों बिफां लाइफां गायोब्ला जोंनिनो मोजां आबहावाफोरा मोजां जागोन आरो जों जोंनि चिरां दिस्ट्रिक्टनि ओ माखासे फरेस्ट बिफाननि मावथिफोरा आबहावा संरैखाथिनि थाखाय माखासे खामानिफोर मावोब्ला एसे मोजां जागौ जेन आबहावा संरैखाथिनि थाखाय जेरै सांग्रांथि मेलफोर खुंनाय आरो बिफां दानफायनायनि बदलै बिफां गायनाय हाग्रा फोजोबस्रांनायफोरखौ होबथानाय बेफोरबायदि खामानिखौ जोंनि बे फरेस्ट बिफाना एसे नोजोर होयोब्ला एसे मोजां जागौ मानो होनबा बिफां लाइफां गैयाब्ला जों सुबुं हारिया अक्सिजेनखौ बबेनिफ्राय मोननो नाथाय जोंनि गामि ओनसोलफोराव माखासे आनइदुकेटेद लेखा रोङि मानसिफोरा माने बारा मोजां आबहावा संरैखाथिनि ओ बागै बारा मिथियैलाय जोंनि जा एसे मिथियो फरेस्ट बिफान एबा हाग्रा बिफाननिफ्राय एसे एनै सांग्रांथि मेल खुंनानै बिफां लाइफां बिफां लाइफां संरैखाथिनि थाखाय एसे एनै बुजायोब्ला एसे मोजां जागौ होननानै आं सानो जोंनि चिरां जिल्लायाव दा दायो आसाम सोरखारनि अवान मिलियन बिफां फुलि गायनाय बे बिथांखिनि सिङावबो गासिबो सेल्फ हेल्फ ग्रुपफोर आरो इदुकेशन इनस्टिटिउशन स्कुल कलेजफोराव गासिबो अफिसफोराव अफिसफोरनि मावथिफोराबो गायजोबदों आरो जों साफ्रोमबो बेक्टिआबो गायदों बेनिखायनो जोंनि चिरां दिस्ट्रिक्टाबो मिथिंगा आबहावानि थाखाय बिराद मोनसे मोजां खामानि मावदों होननानै आं सानो